हेल' हेल' उदालगुरि पुलिस स्टेसन ना औ आस्सा सार आङो अनसुमा बसुमतारि बुंदों आङो उदालगुरिनिफ्राय गुवाहाटि थांनो इन्टारसिटिआव गाखोबोबाय दा बे गाखोबोनायाव स्टेसनाव आंनि जिथु बेग बेग गोजा बे बेग गोजाया स्टेसनाव थाबोबाय आंनि गोबांथार डकुमेनफोर दङमोन दा डकुमेनफ्राबो थाबोबाय दा बेखोनो सारनिसिम एसे खौरां हरनाय जाबाय दा सारआ बेनि सायाव एसे नायबिजिरगोन आरो बेगखौ मोनफिननो हानाय राहा बेबस्थाफोरखौ खालामनो हागोन आस्सा आंनि गामिया उदालगुरि गरायमारि आरो पस्ट अफिसा उदालगुरि जाहा पुलिस स्टेसनाबो उदालगुरियानो गोग्लैयो

औरैनो आंनि सोलोंथाइनि गासै डकुमेन्ट दङमोन बेफोर थाबाय आरो आंनि पार्सनेल माखासे पेन कार्ड आधार कार्ड बेफोर गासैबो दङमोन आरो एसे रांबो दंमोन ओइ बे राङाबो बे बेगआवनो थाबाय

औ औ आंनिफ्राय बेखोनो सारनिसिम खावलायनाय थाबाय थाबैनो आङो आंनि बेगखो जाहाथे मोनफिनो आरो जाय सुबुङा लांदोंमोन दा बिथाङा जुदि मोजाङै मोजां होफैयोब्ला बिथांनो माखासे बेगखो होफिननायनि थाखाय बिथांनो माखासे बान्था बाउगोन

औ होमब्ला थेंक इउ सार ने दे